हैलो हैलो बोट आह्ले बोल्ला दे ओ तुस किश्ती जी जी असें ना मानसर आना ऐ ते तुसें असेंगी अपनी किश्ती दा झूटा दोआना ऐ साढ़े कन्नै पंदरां जनें न ते इक्क किश्ती च किन्ने जनें बैठदे चार जनें अच्छा तुस इक्क कम्म करेओ छे किश्तियां करी लैयो अंजी पंदरां बंदे न साढ़े ते इक्क किश्ती दे किन्ने पैसे लैगे घट्ट निं करने अच्छा होर नेईं में आना ते तुसें एह् करना की घैंटा इक्क किश्ती पूरे साईड घुम्मानी ऐ मतलब कि फ्रेंड्स न सारे मेरे मम्मी भापा मतलब सारे न ते स्हानू घुमाना सिर्फ ठीक ऐ जी